आं दाखालि बिजाब गलानिफ्राइ मैहुर सल'माखौ बायना लाबोदोंमोन बेखौ लिरदों तरनेशर अवारी बिथाङा लिरदोंमोन बिनि बिजाबफोरखौ नायोब्लाथाय बिनि कभार डिजाइन आरो बिनि सिंनि जायफोर राखोरफोर जोबोद मोजांथार आरो बेखौ खम बेसेननावनो मोन्नाय जायो आरो बेनि अनगायैबो आङो बे सल'माखौ सिङाव हाबनानै फरायनानै नायदों बेखौ फरायनाय लोगो लोगोनो ओरै बायदि मोन्दों गोसोआव जेन' आंनो बे सल'मानि सासे मैखोम एक्टर बा गाहाय आखुनि सासे सुबुं बे रोखोमनि मोन्दांदों आरो ओरैबायदि मोन्दों फरायनानै मुं जा आंनि थै माखाया रोदा रोदा खानायबायदि मोनलायदों बेयो बर' हारिनि गेजेराव जानाय बा गोदो समाव बर' हारिफोरा नाहां थांनाय बा मैहुर खालामनो थांनाय बे बायदि बाथ्राखौ लिरदों आरो मानि ओरैबादि मोजां नांदों मोजां नांदों आरो मोनसे खोथाखौ आं जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों आरो जोबोद मोजां मोनदों बे सल'मानिनो गाहाय आखु एक्टर गल' मुं बिथाङा ओरैबादि मोनसे एक्टरजों एकट्रिसजों गाहाय आखुनि होनजागोन सानैखौबो गाहाय आखुनि सानैबो जेब्ला जंगलाव हाग्रायाव नाहांनो थांनायाव रेन्जारफोरजों होसो जानानै एकट्रिसा मानि खारनानै आन्दायनानै थाहैनाय आरो गल' मेन एक्टर बिबो माने मैहुरनिफ्राइ थांनानै रेन्जारफोरखौ नुनानै खारखुमा बोनाय आरो बेवहाय साननैजों सौग्राव लायो लोगो मोनलायो थेवब्लाबो बिसोरो एसेबां बे हाग्रामायावनो सानसे हरसे थानानैबाबो बिथांमोनहा गाज्रि सोमोन्दो लाखियाखै आरो बा देहायारि गाज्रि आखु दिन्थिलाइयाखै जोबोद मोजां मोनदों बे बिजाबखौ फरायनानै आरो जोबनायाव ओरैबादि मोनो फरायबावगौ फरायबावगौ मोनो दा एकट्रिसनि नामा ददेरेमोन आरो एक्ट'रनि नामा गल'मोन मोनसे गामियारि सिन बेवहाय फार्स्टआव गिबियावनो गल'आ गाहाय आखुवा बे मैहुरसो खालामनो थाङोमोन आरो इउनाव बेखौ रेनजारफोरा गामियाव फैनाय मासे मासे मोसाखौ बुथारनो हायैयाव बा हमनो हायैयाव बुथारनायथ' नङा हमनो हायैयाव हमनो हायैयाव गल'नि हेफाजाब लानो गोनां जादोंमोन आरो गल'आ बेखौ गावनि बा रेन्जारफोरा सरकारि होनाय जा सिलाय बेजों गावनानै निसा होनानै बेखौ हमनाय आरो जोबोर मोजां नांदों मोनसे सल'मा आरो बिखौ नोंथांमोनहा बायोब्ला मिथिगोन जोबोद मोजां आंबो जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों बिदिनो नोंथांमोनहाबो बायनो हागोन जि डिजाइन कभार गासैबो मोजाङानो